सुपौलमे मुख्य ओना बहुत तरहके जाति छै लेकिन ब्राह्मणके कनि बेसी संख्या छै ब्राह्मण कनि बेसी संख्यामे छै ओना तऽ जाति जनजाति मगहैयाँ ब्राह्मण ओहिके बाद मुसलमान बहुत तरहके एहन जाति छै लेकिन सभ बाजैत अछि भाषा सभक मैथिलीए अछि ओहिमे कनि कम बेसी जेना ब्राह्मण जे छै से बहुत नीकसॅं मैथिली बाजैत अछि लेकिन ओहिठमा मगहैयाँ जनजाति अधिसूचित जाति जे भी छै तऽ ओ कनि कॉपी कए कऽ बाजैत अछि ब्राह्मणके कॉपी करैत अछि कॉपी कयल चीज़ तऽ होइते छै ओहिना जेनाकि अहाँ जे कोनो चीज़ कॉपी करै छियै ओ तऽ कनि किछु गड़बड़ हेबय ने करत तहिना ब्राह्मणके भाषा आओर हुनकर सभक भाषा मे कनिके अन्तर होइत अछि ओना बाजैत तऽ एके चीज़ छथिन लेकिन बाजयके तरीक़ा अपन बातचीतके तरीक़ा तरीका ओहिमे कनि अन्तर होइत अछि जेनाकि भाषामे परिवर्तन होइत अछि